हॅलो स्विगीक फोन लागला न्ही म्हाका म्हाजी ओर्डर केन्सल करपाची आशिल्ली हय आत्तां धा मिनटां पयली दिल्ली हांवें ओर्डर आनी म्हाका म्हा पिपेक जाय आसले तुमी मातशे करतले हांवें तुमचे एपार हय ओर्डर केन्सल करपाक ट्राय केल्लें पूण तें जायना ताजेर कित्याक जायना ती ओर्डर केन्सल हय म्हजी ओर्डर हय सुमार त्री थावजंडाचे आशिल्ली कित्याक त्री थावजंडाची ओर्डर केन्सल जायना पूण कित्याक आतां म्हाका त्या सामानाची गरज नाशिल्ली ना तशें हांव तुमकां शकना न्ही म्हाका ती गरजच ना त्या सामानाची हांव कितें करतलें इतलें सामान घेवन ओर्डर केल्ली खरी हांवें पूण आतां म्हाका गरज ना तुमी अतशें म्हणटात जाल्यार हांव अर्दें सामान घेवपाक शकता पूण इतलें हांव तुमकां पेय करपाक शकना तीन हजारा तें वेश्ट जातलें म्हजें सामान इतलें कशें घेवूं ना ना कमी करात मातशे कितें तरी अर्दें तरी हाफ तरी कितें केन्सल करात न्ही अर्दे आयटम्स तुमी डिलीट करात तातूंतल्यान उर उरिल्लें हांव पे करता म्हणल्यार अशें एक हजराचे बीन हांव करपाक शकतां पूण तीन हजराची तुमी हांव घेवपाक शकना कितें तरी कमी करात तुमी हय तुमची पोलीसी आसा म्हाका खबर आसा पूण तरी सुद्दां मातच्चें कितें तरी कमी करपाकूच जाय न्ही तुमकां एटलिश्ट थावजंड तरी